कहाँ आयल छी ई सब छै केना आउ अथी हम जजु अथी एरिया बड़ी पोखर

हँ

हँ हँ लेकिन हम बड़ी पोखरिमे छियै ने नहि हँ जानि रहल छियै हँ हँ बहुत हूँ भीड़ छै

हँ हँ हँ हँ सब बहुत अच्छा

हँ हँ बहुत

हँ बड़ी बहुत जिन

हमसब अहाँ सीखैत छी हँहँ हँ

हँ बहुत अच्छा तऽ छै बहुत अच्छा छै

हँ बहुत अच्छा छै हँ सबकेँ

हँ हँ हूँ हँ ई बात तऽ हँ ई बात तऽ सही कहि रहल छी ने